جی ہاں میں نے اسکول میں ڈرائنگ سیکھی تھی اور مجھے اس میں بہت دلچسپی تھی کالج بھی میری دلچسپی برقرار رہی میں نے آرٹ سے متعلق چند کورس کیے مجھے ہمیشہ سے تخلیقی کاموں میں دلچسپی رہی جیسے کہ مصوری ڈرائنگ اور خاکہ سازی میں نے ایک ہی اچھے کالج کے فنون لطیفہ کے کورس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں ان کورس میں داخلہ لینے سے میری صلاحیتیں مزید بہتر ہو سکتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے فن کو ایک پیسہ پیشہ ورانا شکل دوں میرے کریکٹر کا حد ایک ماہر گراف ڈرائنگ میں ہے اس کے لیے میں نے لائن کورس اور کتابیں میں اپنے وقت کو منظم کر کے روزانہ مخصوص گھنٹے سیکھنے پر صرف کرتی ہوں میں ہر ہفتے